ہلو ہاں جی ہاں بول رہا ہوں

ہاں جی میں ڈاکٹر ہوں اسپیشلسٹ جی جی بتائیے ہاں جی سولو کر لیں گے کیا پرابلم ہے بتائیے درد ہے کس کس طرح کا درد ہے آپ نے کوئی کام وام کرتے ہیں کیا کیا کام کرتے ہیں آپ ویلڈنگ کا

اچھا آپ ٹیلر ہیں آپ اچھا تو آنکھوں میں درد ہو رہا ہے یا آپ کے چبھن وغیرہ ہو رہی ہے اچھا کسی کو دکھایا آپ نے کہیں کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالا آپ نے آنکھوں میں تو پھر ایک کام کرئیے گا کہ آپ ہماری کلینک پر آنا اور اس کے بعد ہی آپ چیک ایک کر کے ہی تو پتہ لگے گا کیا کہ کس طرح سے کیا ہونا ہے یہ کلینک ہماری جے این کے بلاک میں ہے یہ نرولہ بیکری کے پاس میں ہے یہ

یہ آپ کسی سے آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ ایک کام کرنا آپ وہاں سے نا آئی ٹی او سے تین سو سات نمبر کی ایک گاڑی پکڑ لینا وہ آپ کو میٹرو اسٹیشن پہ چھوڑ دے گی اور وہاں سے آپ سیدھے رکشہ والے سے پتہ کریں گے جے این کے بلاک جو ہے جو چودھری آئس کیئر سینٹر ہے ہمارا تو وہاں آسکتے ہیں آپ کل آ جائیے گا میں چیک کر لوں گا آپ کو ٹھیک ہے اوکے جی ٹھیک ہے